کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ہمارے پاس آئیڈیا ہے جیسے کہ پہلے اس میں بانس جوڑ دیا جائے کنویں کے بغل میں بانس جوڑ کر پھر اوپر سے بانس جوڑ دیا جائے یا لوہا ہو تو لوہا جوڑ دیا جائے پھر نا اس میں رسی باندھ دیا جائے رسی باندھ کر کے بہت ہی موٹی شکتی سے رسی باندھ دیا جائے اور گھر سے ایک بالٹی لے آیا جائے لے لے لے کر کے پھر لے کر کے پھر جو ہے اس میں آرام سے آرام سے پانی نکال سکتے ہیں پہلے دھیرے دھیرے پانی ڈال نیچے بالٹی نیچے کریں گے پھر نیچے کر کے پانی جیسے دیکھیں گے اس میں ڈبوئیں گے نیچے ڈبو کر کے پھر دھیرے دھیرے کر کے کھینچیں گے اوپر اوپر کھینچ کر کے پھر کنویں کے اوپر بالٹی لائیں گے لا کر کے پھر ایک بالٹی لانا پڑے گا گھر سے گھر سے لا کر کے پھر جا کر کے اس میں جو ہے کنویں کنویں سے پانی نکال کے بالٹی میں دھر کے پھر اگر تو زیادہ پانی نکالنے کا ہوگا پھر رسی دھیرے دھیرے ڈال کر کے نیچے سے پھر پانی نکالیں گے نکال کر کے پھر بالٹی میں ڈال دیں گے پھر ڈال کر کے پھر سے جو ہے اگر جو کھولنے کا ہوگا پھر رسی کھول کر کے پھر بانس دھیرے دھیرے جیسے ہی لگائے تھے اسی طرح پھر نکال دیں گے نکال کر کے پھر یہی ہے کنویں کا پانی نکالنے کا آسان طریقہ